आं बङाइगावनिफ्राय गांसे कुर्ति गसला बायनानै लाबोदोंमोन आं फसायनायबायदियै बेनि दामानो जादों दुइ हाजार बेखौ आं जोबोद फसायदों मान होनबा बेयो गाननोबो जोबोद मोजां सुतिनि बेखौ सुबाबो बियो रं खारा नाथाय आं सोमनानैबो दोनबावदों अब्लाबो रं खारा जोबोद फसायदों आं बे गस्लाखौ गान्नोबो जोबोद मोजां थान्दा गुसु आरामथार आरो जोबोद मोजांखा रङानो एसेबो खारा